आं दाखालि गस्ला बायनानै लाबोदोंमोन दाखालि गस्ला बायनानै लाबोनाया खननैसो सुनायावनो रं खारबाय जिबाय आरो लस जाबाय आंहा बेनो गथ'आ बोराब्बाय आरो बायनानैबो होफिननो हाया ओरैनो बेबायदि गस्ला मोजां नङिखौनो फानबाय आरो मोजां बुस्थुखौनो लाबोआ दामखौल' बारा बारा लायो बिशालनिफ्राय लाबोदोंमोन आङो बेबायदि